جی ہم اپنے تفریح سرگرمیوں میں فہرست کے سمے جن میں آپ شامل ہوتے ان میں سے میں شامل جو ہوتا ہوں میں اپنے خالی وقتوں میں اپنے گھر کے کام کاج کو اور جو فارغ وقت ہمیں ملتی ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں اور اس میں ہم پڑھتے ہیں پڑھائی میں جو ہے اس میں اردو کی کہانیاں ناول وغیرہ کو فروغ دیتے ہیں اور اس وہ چیز پڑھتے ہیں اسے ہمیں جانکاریاں ملتی ہیں اردو کی لینگویج مضبوط ہوتی ہیں اچھے اچھے باتیں معلوم ہوتی ہیں یہ سب اپنے فارغ وقت میں ہم یہی چیز کرتے ہیں کرتے ہیں اور کچھ اور جو ٹائم جو کچھ ٹائم مل جائے تو تھوڑا موبائل بھی دیکھ لیتے ہیں کارٹون وغیرہ مووی ووی بھی دیکھ لیتے ہیں مووی چاہتے تو دیکھ لیتے ہیں اچھی وہ دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں مووی میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسلامک تو اسلامی کلچر والی جو ہے وہ چیز ہم دیکھتے ہیں موبائل لوگ لیپٹانس اور وغیرہ اور خالی کام میں جو اور جو ٹائم اگر بچے تو اپنے گھر کام کام کاج میں کھیت چلے جاتے ہیں وہاں کچھ اگر ہو تو پتے وتے گاچھ ووچھ کو پانی اونی دے دیتے ہیں یہی سب وغیرہ وغیرہ یہی خالی کام ہے زیادہ تر لیکن خالی کام میں اپنے پڑھائی کرتے ہیں اس میں اردو کی پرانی کتابیں پرانی کہانیاں کو زیادہ پسند پڑھنا پسند کرتے ہیں اپنے خالی سمے میں نابل وغیرہ یہی اکثر و بیشتر کہانی شعر و ساعری تھوڑی موڑی اپنے خالی وقتوں میں ہم کرتے ہیں اور چاہیے کہ ہمیں اور دوسرے بچوں کو بھی کرنا چاہیے یہ چیز اپنے خالی وقتوں میں موبائل ووبائل نہیں دیکھے یہ سب اچھی چیز نہیں ہے